आज हमारे स्थानीय कला रूप शिल्प कला जो हमें खुद को सिखाती है पहले हमें मिट्टी के अच्छे अच्छे बर्तनों और अच्छे अच्छे गल्स गमले और बहुत सारी अच्छी अच्छी आकृतियों का हमें उपहार मिलता था और अच्छी अच्छी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाता था इसमें हमारे शिल्प कला में मिट्टी के बर्तन बनाना और उसके बेहतरीन बेहतरीन डिज़ाइन बनाना और आज के समय आधुनिक समय में उसकी जगह ये प्लास्टिक ने उसका रूप ले लिया है और आज जो मिट्टी की बर्तनों का जो और घड़े का और जो मिट्टी के फूलदानों का जो व्यवस्था था वो बहुत बेहतरीन था और वो हमारे समय में कला का शिल्प कला का बेहतरीन नमूना पेश किया करते थे और उसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया जाता था और इस कला में स्थानीय कला में उसका बहुत अच्छा व्यापार और बहुत अच्छा व्यापार किया जाता था और इस कला को लेके अब जीवनयापन करते थे हमारे पहले के पूर्वज इस कला को लेके जीवनयापन किया करते थे और इस कला से उन्हें अच्छी खासी व्यवस्था होती थी व्यवस्था मिलता था उसे और आज के समय में आज जो ये समय चल रहा है इस समय में हमारी कला को जो है ये लुप्त होती जा रही है कला और इस कला को हमें बचाना चाहिये क्योंकि इसकी जगह कुछ प्लास्टिक और कुछ एक जो है व्यवस्थित चीज़ और व्यवस्था के अनुरूप जो है जगह ले लिया है आप किसी भी प्लास्टिक वस्तु को देखेंगे तो आपको उसका एहसास होगा कि ये मिट्टी के जैसा ही है और आप यकीन मानें वो खुशबू और वो प्यारी सी व्यावहारिकता और वो नज़ाकत आज के समय में आपको नहीं मिलेगा और ये शिल्प कला की जो है पतन की और धीरे धीरे एक्सरफ अग्रसर हो रही है और हमेशा इसके बारे में कहना कुछ उचित नहीं है आज इसको बचाने की आवश्यकता है